हलो हाँ सर जी नमस्कार वह आपने सात दिन के लिए सेमेस्टर का प्लान लिया है वह कैसे कैसे करना है सर अच्छा कैसे कैसे देने हैं सर वह बच्चो के लिए मेरे को लेसन अच्छा हर एक घंटे में तो कौन से नम्बर का पीरियड आएगा सर मेरा अच्छा एक्स्ट्रा क्लास लेनी है बच्चों की अच्छा कितने दिन का कितने दिन का सेमेस्टर है सर यह अच्छा एक वीक तक हम को छुट्टी होने के बाद में एक्स्ट्रा क्लास लेनी है बच्चों की अच्छा जी के के कोशचन क्लियर करवाना है अच्छा वह सब्जेक्ट हो जाएगा और फिर सामाजिक ज्ञान विज्ञान में क्या करना है सर अच्छा इतिहास के बारे में तो एक भी मतलब सात आठ दिन चलेगा सर यह सर यह मैं ही मैं ही दूंगा या और भी टीचर देंगे सर इस चीज़ को अच्छा एक यह कौन कौन सी क्लास के लिए करना है सर मेरे को अच्छा टेंथ ऐट फाइव अच्छा जो बोर्ड की एग्जाम है होंगी इसलिए अच्छा बिलकुल सर बिलकुल करा देंगे और इसमें टेम कितना रहेगा सर एक घंटे का या आधे घंटे का अच्छा वह भी वह भी एक टीचर साथ में ही है और क्लास लेंगे अच्छा अच्छा और और सर अच्छा और इसमें कोई एस्ट्रा पेमेंट मिलेगा सर क्या एस्ट्रा क्लास के लिए अपने अच्छा चलो अच्छी बात है फिर तो मैं करवा दूंगा सात दिन से एक यह किस कब से स्टार्ट करेंगे सर यह अच्छा आने वाला मंडे अच्छा अच्छा अपन को पाँच छः दिन में पढ़ाना है ओके सर धन्यवाद